ए ओइ नोंसिना बे नानिखौ बहा हगारखोलै स्कुला ए ओमफ्राय एडमिसनालाय बेसेबां बेसेबांथो लायो मानास आवलाय ए हगाराखै हगारनांगौसो ओंखायनो नोंनाव सोंहरदां नों बहा हगारदों होननानै ओमफ्राय मानलि फिसआ मासयाव बेसेबां बेसेबां लायो होननानै आंथ' मिनथिया आंथ' हगाराखै एबारसो हगारगोन आंहा ओंखायनो आं बे मानासयावनो हगारनो सानदोंमोन मानसिफ्राबो माथो मोजां मोजांथार होन्दों स्कुलखौ फोरोंनायफ्राबो मोजां नो ए ओमफ्राय ओरैनो फैसाखौ मा मानलि होनांगौ ना सय मासजों लायो बे मानलि फिसआ एक हाजार खरि एक हाजार खरिना आंबो बेवहायनो लानांसिगोन दां आं ओरैबो सान्दोंमोन डन बस्क'याव सोहैनो नंदोंमोन आङो ओमफ्राय दा बयबो होनदों मानासानो मोजां मानासानो मोजां होननानै ओमफ्राय दा आंबो थांनाय जायाखै स्कुलावबो ओमफ्राय नोंनावसो नों सोखानायखाय नोंनाव सोंहरदां माबादि माबादि नों फोरोंनायखाय माबादि माबादि होननानै अ' हस्थेलबो लाखिगोन ना

थिगानो जाबायथ' होनबा हस्थेलबो लाखिलायोबा थांनो फैनोबो असुबिदा सुबिदा खोथा थायो नालाय हस्थेल दोननायाबो स्रा मोनसे दा जोेंहाथ' जोंहाथ' दा हाबजेन होगोनसो नालाय ओंखायनो हष्टेलथ' बहा थानो खष्ट' खालामनांसिगोनसो थांलाय फैलाय बिसोर ड्रेस थेस लेखा थेखा एडमिसन थेदमिसन गासै बिस हाजार ना आं बेखौनो नंदों बाहाय सोनो ना बाहाय सोनो जानानै ओमफ्राय दा बाहायनो सोनसै नंबाय बयबो सोबायबा नोंसोरबो सोदों बालाय ना ज' ज' हाबथोंसै बाहायनो औ औ औ गाबोनफोर सोलाबबा दसे थानानै इस्कुलाव खबर लानानै बेहायनो माबाहैसां होनबालाय इस्कुला मोजांबा फोरोंनायफ्रा मोजांबा दे होनबा आं बेखौनो सोंहरनो हरदोंमोन औ